वैसे तो किताबें बहुत से प्रकार की होती है विविध प्रकार की किताबें पढ़ी जाती है तथा लेखकों द्वारा आज कल बहुत सारी किताबें लिखी भी जा रही है और रही बात मेरी मनपसंद किताब की तो मुझे शिक्षा संबंधी किताबें पढ़ना पसंद है मेरा सब्जेक्ट मैथ साइंस है और मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ इसलिए मुझे विज्ञान और गणित की किताबें पढ़ना पसंद है मैं विज्ञान संबंधी किताबें पढ़ता हूँ और मुझे मेरे सब्जेक्ट की किताबें पढ़ना पसंद है मैं अपने मनपसंदीदा किताबों में से गणित और विज्ञान संबंधी किताबों को पढ़ता हूँ और यदि कोई मुझे एक ही प्रकार की किताबें पढ़ते रहने की बोले तो मैं गणित और विज्ञान की किताबों को पढ़ सकता हूँ विज्ञान में तीन प्रकार के विज्ञान होते हैं भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान जीव विज्ञान मैं भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की किताबें पढ़ता हूँ गणित की किताबों में बहुत सारे सवाल होते हैं जिनको मैं सॉल्व करता हूँ